पहिरियों त असांजे घर में जे के गुलाब थींदा आहिनि उहे पहिरियों पहिरियों सुबुह जो पूॼा ते मंदर में रखंदा आहियूं इन खां पोइ जेके असांजे पड़ोस में आहिनि उहे बि वीचारा खणी वेंदा आहिनि थोरा ऐं जेके फल ऐं लिम थींदी आहे उहे बि असांजे पासे वारा खणी वेंदा आहिनि ऐं जेके फ़्रूट वधीक थींदो आहे वणनि में त उहे असां पखियुनि लाइ रखी छॾंदा आहियूं जीअं चीकू असां बिल्कुलु टोड़ींदा ई न आहियूं चीकू पखी पिया खाईंदा आहिनि हेठि वीचारा पिया किराईंदा आहिनि ऐं तंहिंखां सवाइ जेतून असां खाईंदा आहियूं घर में पके करे पंहिंजा ऐं पप्पईए जो बि वण आहे घर में पप्पईआ बि असां भई ॿेअनि खे ॾींदा आहियूं मोस्टली पासे वारनि खे बि ॾींदा आहियूं ऐं ॿियो असांजे फूल में जेको बि आहे वधीक वधीक गुलाब मोगरो ऐं चमेली इहे वण आहिनि असांजे घर में